ہمارے ناسک کے ضلع میں جو ہے تو نوجوان طبقہ جو ہے تو زیادہ تر پڑھا لکھا تو ہے لیکن انہیں اتنے زیادہ روزگار کے ذرائع میسر نہیں ہوتے اور میسر نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ جو ہے تو وہ کیونکہ ان کے پاس اتنے روزگار کے ذرائع میسر نہیں ہوتے اس لیے جو ینگ جو سارا جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے تو جذباتی طور پر مطلاطم نظر آتا ہے یا پھر ہم بول سکتے ہیں کہ ڈپریشن کا شکار نظر آتا ہے اگر انہیں مناسب موقعے کے ساتھ شاید اگر حکومت یا پھر اگر ذمہ داران کچھ ہمارے بڑے اگر انہیں ان کی مدد کریں کہ تو جاب کے بدلے میں اگر وہ چھوٹے چھوٹے بزنیسز میں بھی اگر آگے آ کر کچھ کام کرنا چاہیں یا اس میں اگر ان لوگوں کو کچھ کسی قسم کی مدد مل جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی وہ لوگ کافی سدھر سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ جس جس بھی شعبے میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر وہ اس تو اس شعبے کے سوا انہیں اگر کچھ اسکل سکھائی جائے یعنی صرف صرف تعلیمی کتابی کتابی جو نالیج ہے اس کے سوا جو ہے اگر انہیں کوئی اسکل سکھائی جائے بھلے وہ الیکٹرک الیکٹرک الیکٹرک سے رلیٹڈ ہو پلمبنگ سے رلیٹڈ ہو یا ٹیلرنگ ہو یا پھر آرٹ اینڈ کرافٹ ہو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہر بندے کو الگ الگ الگ الگ بندے کی الگ الگ جو ہے تو دلچسپیاں ہوتی ہیں تو اگر ان کی مشغلے کے حساب سے انہیں اسکل سکھائی جائے اور انہیں اس طرف چینیلائیز کیا جائے ان کی انرجی کو تو مجھے لگتا ہے کہ کافی فائدہ ہوگا